हांवें सालीगांवच्यान सावंतवाडी वचपाक गाडी बुक केल्ली एजन्सीन म्हाका सांगिल्लें की टोटल भाडें देड हजार जातलें म्हुणोन पूण जेन्ना म्हाका ड्रायवरान थंय पावयलें तेन्ना ड्रायवर म्हाज्या कडेन दोन हजार दी म्हणून झगडपाक लागलो तेन्ना हांवें ताका ताच्या एजन्सी कडेन कागाळ करतलें म्हुणोन सांगले वा थेट तुका फारीक करचे ना अशें सांगलें